جی ہاں میں نے خاص طور پر کھانے کے شوق میں ہندوستان کے شہر میں سفر کیا تھا میں نے اپنے سفر کے دوران حیدر آباد کا رخ کیا جو اپنے شاندار کھانوں کے لیے مشہور ہے حیدر آباد پہنچنے کے بعد میں نے سب سے پہلے شہر کی مشہور حیدر آبادی بریانی کا مزہ لیا یہ بریانی خاص مصالحوں چاول اور گوشت عموماً مٹن یا چکن کے ساتھ تیار کی جاتی ہے حیدر آبادی بریانی کا ذائقہ لاجواب تھا اور اس کی خوشبو نے کھانے کا لطف دوبالا کر دیا میں نے بتایا کہ یہاں کی بریانی کی خوشبو اور ذائقہ دونوں ہی منفرد تھے اور میں نے اتنی لذیذ بریانی پہلے کبھی نہیں کھائی تھی حیدر آباد کی بریانی کے بعد میں نے مرچ کا سالن چکھا جو یہاں کا ایک اور مشہور پکوان ہے یہ سالن بڑی مرچوں کو مصالحوں میں پکا پکا کر بنایا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ مسالہ دار اور منفرد ہوتا ہے مرچ کا سالن عموماً چپاتی یا نان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور میں نے اسے بہت پسند کیا ایک اور مشہور پکوان جو میں نے حیدر آباد میں چکھا وہ ڈبل کا میٹھا تھا یہ ایک مٹھائی ہے جو جو ڈبل روٹی دودھ اور خشک میوہ جات کے ساتھ تیار کی جاتی ہے اس مٹھائی کا ذائقہ بہت لذیذ اور میٹھا تھا اور اس نے مجھ کو مجھے مجھے بہت متاثر کیا حیدر آباد میں قیام کے دوران میں نے باگھارہ بیگن بھی چکھا جو بیگن سے بنایا جاتا ہے اور خاص مصالحوں میں پکایا جاتا ہے اس کا ذائقہ بہت مختلف اور لذیذ تھا حیدر آباد کا یہ سفر میرے لیے نہایت یادگار تھا کیونکہ میں نے یہاں کی مختلف اور مزیدار پکوان کا لطف اٹھایا میں نے کہا کہ حیدر آباد کے کھانے کا تجربہ میری زندگی کے بہترین تجربات میں سے ایک تھا اور میں دوبارہ بھی یہاں آنا چاہوں گا تاکہ مزید نئے ذائقے چکھ سکیں